ہاں ہلو جی کتاب جی کتاب دکان سے بات ہو رہی ہے کتاب والی دکان سے جی آپ کے دکان سے میزان الصرف شرح ماۃ عامل اور اور بہت ساری کتابیں لے کے آئے تھے تو میری ایک میری درسگاہ میں یہ سب کتابیں نہیں ہیں تو اس کو تو اس کو تو اس کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں واپس کرنا چاہتے ہیں جی میزان الصرف ہے شرح ماۃ عامل ہے قدوری ہے جی چار سو کتاب لے گئے تھے ابھی ایک ہفتہ پہلے لے گئے تھے جی واپس ہو جائے گی اس کو واپس کرانا ہے جی جی جی جی واپس کرانا ہے پیسے چاہیے تو ہو جائے گا دکان کیوں کھلے گی آپ کی اس سے پہلے ارے سر جلدی آج آج کھول دیتے تو آج چاہے کل کھول دیتے آ جاتے کیوںکہ ہمارے اساتذہ بولتے ہیں اور تو سنیچر کو پھر کب کھولیے گا ہم وہی تین بجے کے لگ بھگ آئے تین بجے کے آس پاس چلیے تو ہو جائے گا واپس چلیے تب آتے ہیں سنچر کو تین بجے